बिरात इन्टारेस्टिं कुइशन गामियारि आनसोलफ्राव सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावसोरनि गोसो बायदि जिउनि लोगो नागिरनायाव जेंना नुजादों ना मा बियो बेबादि जेबो गैया गामि एरियायाव थानाय बा गामिनि परिबेस आ आलदा आरो टाउननि परिबेश आ आलदा दा टाउन शहराव थाफैनो लुबैग्रा मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रा गाबागाव गाबागाव अपिनियन होयो सोरबाबा लेखा फरायनो थाफैयो बा सोरबा बिजनेस खालामनो थाफैयो सोरबा माबा मोनसे सोलोंनो थाफैयो कचिं फोर लानो थाफैयो दा बे बायदि आरो दा गामिआव थायोबा बेफोर सुबुधाखौ जों मोना गामिनि मानसिफ्रा गावनि लाइफ गामिनि मानसिफ्रा बिदि सुबुधाखौ मोना खि आं मोजां प्रेस्टिजियास इन्सटिटिउट आव फरायनो थाखाय बा मोजां मोनसे कचिं सेन्टाराव कचिं लानो थाखाय माने बेफोरबादि खाबुखौ मोना आरो दा बेखायनो जोंनि गामि आन्चोलनि मासनिफ्रा टाउन शहराव थाफैनो लुबैनाया बेबो बेबो मोनसे रिजन दा आमफ्राय गुबुन मोनसेआ जाहैबाय मा गाबागाव लाइफस्टाइलखौबो हाइ फाई देखायनो थाखाय टाउन आव थाफैयो आरो बा टाउनआव थाफैनानै सोरबाबा एसे मोजां पार्टनारफोरबो लोगो मोनफैगोनदां बेबादि सानना थफैयो खोमा दा गामि एरियायाव थाबाबो मोजां लाइफ पार्टनार मोनो बे सैथो लाइक गोदोनिफ्राय जेरेखम जों एरेन्ज मेरिज खालायनायाबो बिरात मोजां संसार जागासिनो दा नङाहोमबा मोजां मिलायो बन्दिंफ्रा गामि एरियाआवनो जायोबो बेफोर खि अबावबा खाथिनि गामिजों जोंनि गामिजों बेबादि मोजां पार्टनार जिउनि लोगो नागिरनायाव मोजां आरो दा लोगोआ गामिआवबो थायो टाउनावबो थायो जाष्ट जोंनि बुजिलायनायासो थानांगौ बेसो खोथाया आरो फ्रायानो आं टाउनाव थाफैनो लुबैनायनि जाहानखौबो खोन्थाखाबाय जोंनिआवहाय जदि बारहुंखा बारोबा कारेन्टआनो थाया गामि एरियायाव टाउन एरियायाव जों कारेन्ट मोनो एभ्रिटाइम होनजायो अखनबानि टाइमावल' जोङो माने मोना बांद्राय अखाफोर हायोबा दै बाना जायोबा दा गामि एरियायाव फ्राय आनो बिदि एसे अखा हाबानो थाया दा मोजां फरायनो सुबिधा मोना बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो माने टाउनाव सोरबा सोरबा खारो आरो आरो लाइफ स्टाइलखौ हाइ फाइ देखायनोबो खारो फैसा गोनांफ्रा दा बे नङाखि गामियाव जिउनि लोगो मोना आं बेखौ बाव सापर्त खालामा गामिआवबो जिउनि मोजां लोगो मोनो आरो जों सापरटिभ लोगोफोरबो मोनो जेराव माने उन्दैनिफ्रायनो हाइयेस्ट आं जुदि गामियाव देरदोंबा आन्दैनिफ्रायनो सापरटिभ लोगोफोर जेरै जों ज' ज' गेलेनाय ज' स्कुलआव थांनाय बेफोरबायदि लोगोखौ जों गामि एरिया यावनो मोनो आरो

बेनोसै जों गामिआवबो मोजां लोगो सहरावबो मोजां लोगो मोनो आरो सहराव थाफैनायनि मेन रिजना बेबो जानो हागौखि सोरबा लाइफ पार्टनारनि थाखायबो फैयो नट आल ओमफ्राय सोरबा एसे दोहोनिबा टाउनआव लाइफ स्टाइलखौ मोजां देखायनो थाखाय लाइफ स्टाइल हाइ फाइ लाइफस्टाइलखौ देखायनोबो फैयो सोरबा फरायनो फैगोन टाउनआव बेफोरखौ लुबैयो ओमफ्राय सोरबा टाउनआव थाफैनानै मोजां कचिं नार्सिं बा माबा माबि टेकनिसियान फोरनि कचफोरजों लाफैयो बे सुबिधाया थानायखाय टाउनआव थाफैनो लुबैयो